جنید بھائی میں نے آج آئی واچ سیوی سیٹ لی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں بہت اچھے خصوصیات ہے جس میں سے یہ اگر غفلت سے بھی گر بھی جائے تو خراب نہیں ہوگی اور یہ بالکل واٹر پروف ہے جسے ہم بارش کے موسم میں بھی باہر پہن کر جا سکتے ہیں یہ گھڑی ہماری صحت کا بہت خیال رکھتی ہے جیسے کہ ہمارے جسم میں آکسیجن لیول اور ای سی جی لیول بھی بتاتی ہے اور ہم گاڑی چلاتے وقت اگر کسی کا کال آ جائے تو ہم اس گھڑی کے ذریعے کال اٹھا سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہ گھڑی ضرور خریدو جس سے ہمیں کئی فائدے ہیں